बोलिए कहाँ से बोल रहे हैं आप मेरे को कुछ आपके दुकान से सामान लेना है पंखे लेना हे मेरे को हाँ ये कौन सी है हाई सीड वाले हैं या मतलब ऐसे वाले हाँ और अछा आप ये बताइए मुझे बलफ लेना है हज़ार वाट के दो अच्छा वो सूर्या कंपनी के हैं आपके पास अरे आपने पहले जो हैवेल्स कंपनी के भेजे थे उसमें शिकायत आ रही थी तो आप जो है उसकी कीमत तो बताइए सामान की क्या कीमत है आपके हाँ ये तो यार ज़्यादा है पहले तो आप ने जो है अट्ठारह सौ रुपये का दिया था अरे इसमें होर्स पाॅवर कहाँ होता है इसमें तो वो रहते हैं क्या कहते हैं इसमें चक्रे रहते हैं ना राउंड होते हैं

और ये बलफ कितने का पड़ेगा ठीक है इसकी लेकिन अब इसकी कीमत बताइए आप बलफ की क्या है नहीं नौ सौ आप बता रहे हैं लेकिन पहले तो आपने सात सौ में ही दिया था

तो ठीक है आप एक काम करिए दो दो सेट भेज दीजिए मगर न्यू रेलवे कालोनी में भेजना है नगद करेंगे

कैसा हूँ भेजिए आप हाँ कैसा हूँ ले कर आपका बंदा आएगा उसको पेमेंट कर दिया जाएगा कि नहीं पंखे वग़ैरह बलफ चेक करा के देगा या ऐसे ही दे दे कर चला जाएगा ठीक है तो भिजवा दीजिए आप शाम तक ठीक है थैंक यू शुक्रिया